मेरे जीवन में सब से बड़ी महत्त्वता जो है वो इंसानियत है और जैसे कि या असमानता है मानवता है मतलब कि अगर हम आज की बात करें जैसे कि कुछ लोगों में आज जो है धीरे धीरे इंसानियत शायद कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है तो मेरा मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी महत्त्वता है वो एक मानवता की है इंसानियत की है उसके अलावा सब से बड़ी महत्त्वता मेरे माता पिता की है मैं उनको सब से बड़ी महत्वता और अपने उच्च श्रेणी पे मैं मेरे माता पिता को अपने जीवन में रखती हूँ